आमचें गोंयाचे पारंपारीक जेवण म्हणचे चडशें नॉन व्हेज आसता नुस्त्याचें चिकन मटण अशेंच आसता तेतून आमी चडशे घरगुती मसाले घालता जे आमचे घरांतले मसाले वांटलेले आसाता ते गरम बरे सुकयता हें करता फ्राय करता आनी आमी मसालो करता पूण केन्ना केन्ना आमी बाजारांतल्यान हाडलेले मसाले ते बी घालता सूर्या म्हण आनी खूब तरेचे मसाले आसा जे पेकॅट्सां मेळटा ते सुद्दां बरे आसता पूण चडशे लोक घरांतले गांवठीच मसाले वापरता आनी व्हॅजान म्हणल्यार आमचीं जेवणां म्हणचे खतखतें गोडशान म्हणचे मणगणें सोजी मागीर चपाती भाजी अशी केन्ना आसता सो आमच्या गोंयान असलें जेवण आनी भारतांत बाकीच्या स्टॅटींनी म्हणल्यार म्हाराष्ट्रा बी तेंचे तें विथाउट नाल्ल बी यूझ करनासतना जेवण आसता आमचे गोंयांचे म्हणचे नाल्ल आसताच आमकां जेवण नाल्लान जेवण नाल्ला शिवाय जेवण जायना आनी रायस जाय आमकां म्हाराष्ट्र केरला तेंका ते रायस जाय अशेंच नासता ते चपाती भाजीच तेंका परवडटा आनी आमचे घरांत म्हणल्यार चडशे फीश करी नुस्त्याचें बांगड्याचें हुमण सुंगटा हुमण चिकन करी चिकन फ्राय अशेंच आसता पयरूच हांवें भरीत बी केल्लें तें बी आमचे कडेन बरें जाता भ भरीत आमी बरें आवडीन खाता आनी व्हॅजान म्हणजे नॉन व्हॅजान म्हणजे अशेंच आमचें चिकन आसता

बांगडे बी आमचे कडेन नुस्तें बी बरें मेळटा कोणूय जर भायरचे लोक बी येले तर गोंयाची फीश थाली बरें जेवता हॉटेलांनी बी बरी मेळटा बट ते चडशे घराकडेच रांदून खालेलें बरें हॉटेलांनी बी गेल्यार तेंचें तें मिक्स सोडा पिटो बी घालता पूण तुमी जर गोंया गोंय आउटसायड गोवन्स आउटसायड लोक जर आयले गोंयांत जाल्यार ते फीश करी फीश थाली तेंच प्रिफर करता ओर चिकन थाली तशेंच प्रिफर करता व्हॅजान सुद्दां आमच्या कडेन भरेंच खूब बरें जाता खतखतें सगळें फ्रूट्स मिक्स करून घालता भाजी म्हणल्यार बरी जाता आनी भाजी सुद्दां आमचे कडेन सुद्दां रोयता आनी ते सुद्दां करता आमी फ्रूट्स सुद्दां हांगा पणसाची भाजी पूण मँगो पिकल आंब्याचें लोणचें तें सुद्दां आमी घरगुतीच करता आनी तें सपलाय सुद्दां जाता म्हणचे विथीन आमचे एरियांत थंयच आमी विकता आंब्याचें लोणचें सगळें घरगुती आयटम करप हें गोंयाकारांचें हें आवडटी घोष्ट घरांत करपाचें आनी तें लोकांक दिवपाचें तें बरे तरेन खपता धर लोणचें म्ह पापड म्हूण निरपणसाचें ओर खूब कितें कितें अशें आसा जें बायलां आवडीन करता आनी तें खपयता तेंका घरा बसल्यार तेंका पयशे बी मेळटा आनी तांचो खर्चो बी वता आनी मसालो म्हणल्यार आमचे कडेन बरें जाता तेंका ते भ भायरचे सुद्दां हांवें सुद्दां म्हजे पयर कलेकडच्यान कोल्हापुरी मसालो घेतलेलो तेचो सुद्दां बरो आशिल्लो तेंचो तो तांबडोच आसता तेंच्यो मिरसांग्योय बी तश्योच आसता सुक्यो मिरसांग्यो तांबड्याोच आसता सो तेंचे मसाले बी तशेच जाता आमच्याकडेन तशे आमच्या कडेन तशे तांबडेच जायना आमच्या कडेन मातशे ब्राउन जाता तेंचो बी तसो टेस्टी आसता आमचे बी तशे लागता बरे पूण गोंया गोंयाचे मसाले गोंयाचे मसाले आनी जर भायर केरला बी गेले जाल्यार थंय पोंगल बी करता तर तेंचें जेवण तें बरें हें हातूंत खोल्यान जेवता केरळाच्या पानार जेवता तांची एक वेगळीच पद्दत आसता आमची कशी आमची तशी खोल्यान बी ना आमची पत्रावळी बी तशी तशीन आमी जेवता आनी आमचे सण आसूं वा कितें देवाचें आसूं कार्य जाल्यार आमी सुद्दां केळ्याची पानां तीं स्ट्रेट धरून जेवता केरळांत बी कशे ते आडवी धरून जेवता तेंचें जेवण सो अशे तरेन भारतांत संस्कृती जेवणाचे वेगळे वेगळे बी हें आसा पेटर्न जेवपाचे गुजराता कडेन ते डोकला थेपला ते बी करता मागीर म्हाराष्ट्रीयन तर पुरणपोळी तेंची फॅमस आनी तेंचे खूब कितें कितें टॉमाटांची भाजी तेवूय तेंचे ते आवडीन खाता धेन तेंची चडशी चपातीच आसता तेंका रायस चडशें आवडना तेंचें चडशें ते चंवळेचो भाजी चंवळेची भाजी ते चडशे तोणाकूच अशे भाजीच म्हणटा भाजी म्हणचे तेंचो रोस तो आमचो रोस वेगळो आनी ते रोसाक भाजी म्हणटा अशें आनी तेंका ते रायसाचे चड हें करना आमचे कडेन हांगा रायसाचें म्हणजे वेगळें वेगळें आसता फ्रायड रायस बिर्यानी आमी तशे करता आनी हितून कर्नाटका बी म्हणल्यार सेम आसता चडशें ते बी तशेच म्हणजे गोंयाभशेन जेवण जें आनी खंय मेळना मेळ्ळ्यार तुमकां केरला ते बी रायस प्लेट बी तशें ना जाल्यार गोंयाचें जेवण वीथ रायसा शिवाय जायना आनी